एलपीजी सिलेंडर को यूज़ करते समय कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए जैसे एलपीजी सिलेंडर को गैस के चूल्हे से थोड़ा दूर रखना चाहिए और एलपीजी सिलेंडर का यूज़ करने के बाद उसका रेगुलेटर ऑफ़ कर देना चाहिए अपनी किचन में एलपीजी सिलेंडर को यूज़ करते समय खिड़की दरवाज़े वेंटिलेशन के लिए खुले रखना चाहिए चूल्हे के पास किसी भी प्रकार की ज्वलंतशील सामग्री या प्लास्टिक का नहीं रखना चाहिए खाना बनाते समय ऐसे कपड़े पहनना चाहिए जो जल्दी आग ना पकड़ें और खाना बनाते समय लापरवाही नहीं करना चाहिए